मोजां मोजां फंबाय मोजां मिथिगौ मिथिगौ अह नाम जादा बे अह बिथाङा गोजाद बहुथ रोंगौमोन दे मानसिया जायखिजाया मिथिंफोराव थाबायो सल'फोर खनो आरो माबा लेकसारबो होयो बे सासे गोरोंमोन बे रायजोफ्राबो मोजां मोनगोन बेखौ मुंदांखा आं बावलायलांबायलै आं बोराइबाय अह दिमाखावबो दं ओंखारदों फैलाव बसुमतारि बेबो बे रेकर्डआव सल' होयो बेबो मोजां मोजां बिराथ मोजां लैथो मुसाहारिबो दं बे बे बोसोरथामसो जाबाय ओंखारनाया गथ'वा मुसाहारिया इसि इसि मेंबाय इबो रोंबोबाय मेल मिथिङाव थाङो

थाङो थाङो उम रायो